नेईं तुसें मैडम इस थमां पैह्लें रियासी जाना सिर्फ जां रियासी डिस्ट्रिकट पूरा में गाइड करी देआं तुसें गी केह् केह्ड़ी केह्ड़ी जगह् ठीक ऐ जी हां मैडम रियासी डिस्ट्रिक दिक्खो तुस जाई सकदे ओ इक ते साढ़े कोल फेमस टैंपल ऐ मंदर ऐ माता बैश्णो देवी जेह्ड़ा मंदर ऐ तुस उत्थे जाई सकदे ओ फिर उद्धरूं इक नौ देवियां मंदर ऐ कटरै कोला कोई अट्ठ नौ किल्लो मीटर ऐ ओह् बी बड़ी अच्छी जगह् काफी लोक जंदे उत्थे ते उद्धर जाई सकदे ओ फिर इक होर बड़ा मश्हूर तीर्थ स्थान ऐ शिवखोड़ी तुसें सुने दा होना नांऽ ओह्दा ते उद्धर जाई सकदे ओ तुस ते रियासी अपना इक किला बी ऐ कोई मता अपना पराना ते तुस उद्धर बी जाई सकदे ओ एह् सारा जेह्ड़ा ऐ रियासी डिस्ट्रिकट न सारे ते हून तुस सारे जगह् जाना चांह्दे जां सिर्फ कोई इक दो जगह् जाना जां तिन्न चार जगह् जाना अच्छा दिक्खो तुसें बैश्णो देवी मंदर जाना ऐ ओह् कटरे कोला चढ़ाई शुरू होनी ऐ अगर ते अगर पैदल जाह्गे कुछ छे सत्त घैंटे जाने च ते दो तिन्न घैंटे आने च फिर चापर अवेलेबल होंदा चापर च जाह्गे तुस ओह् कोई तिन्न चार घैंटे च सारी जात्तरा खतम होई जंदी ते अगर तुस इयां गै जाना ऐ अगर शिवखोड़ी ते शिवखोड़ी जंदे कोई तिन्न साड्ढे तिन्न घैंटे लगदे कटरे अगर जाना तुसें होर अगर रियासी तू जाना ऐ शिवखोड़ी कोई दो घैंटे लाई लैओ दो ढाई घैंटे ते ओह् तुसें रियासी बापस पुज्जी जाना ढाई घैंटें शिवखोड़ी दर्शन करियै ते रियासी तू अगर तुसें नौ देवियें जाना अद्धे पौने घैंटे च अद्धे घैंटे च पुज्जी जाना ते बाकी दिक्खी लैओ तुसें करना डिसाइड करियै कि किन्ने लोक ओ किन्ने ते मेरे मोबाइल उप्पर तुस वाट्सएप करी देओ कि किन्ने लोक न कदूं जाना ते फेर मैं तुसेंईं जेह्ड़ी सारी डिटेल ऐ ओह् में भेजी देगा मै तुसेंगी ठीक ऐ जी जी बिलकुल बिलकुल ठीक ऐ ठीक ऐ थैंक यू थैंक य़ू